हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल मां न मां दिव्य किंगरानी पिया ॻाल्हायूं ऐं मूंखे ना हिकु बुक ना इशू करयाणी अथव त हुअ न बुक जो नालो आहे थिंग्स फोर लाइफ

हा हा उहो त सही ॻाल्हि आहे

अच्छा अच्छा हिकु हज़ार रूपिया

ना ना मां ना हिकु हज़ार त सिक्योरिटी डिपोज़िट थी वियो ना त महीने जी केतिरी मेंबरशिप फीस मूंखे ॾियणी पवंदी अच्छा ॿ सौ रूपे महीना अच्छा हूं हूं

अच्छा ख़ाली ॿ बुक

अच्छा

अच्छा अच्छा त मां तोखे न बाद में कॉल करे ॿुधाईंदमि ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल